हाँ हम ने बैगनके सब्जी बनाबै छिए तऽ ओहिके भुजै छिए अदौड़ी फेर भुजलहुँ दुनू चीजके भुजिके धेलहुँ तब फेर मसल्ला ओहिमे फोड़न डाललहुँ फोड़न डालिके फेर मसल्ला ओकरा मसल्ला भुजि भाजिके फेर ओहिमे आधा लीटर जोगर पानि देलहुँ नमक देलहुँ सब दऽ कऽ ओकरा फेर सब्जीके झाँपिके बड़काबऽके लेल ओकरा धऽ देलहुँ जब सिझल तब फेर ओकरा देखलहुँ देखिकऽ तब उतारलहुँ ओकरा तब सब्जी बनल तऽ सब आदमी अपन मिलके खेलहुँ खऽ खाकऽ अपन सबचीज केलहुँ ताहिके बाद फेर मोन भेल तऽ चावल बनेलहुँ चावल बनाकऽ ओहि ते आधा पानि देलहुँ चावलके फेर गरम पानि भऽ गेल तऽ चावल धोकऽ आओर ओ चावल बनेलहुँ फेरके ओइ चावलके फेर ठण्डेलहुँ तऽ सब आदमीके अपन सब आदमी बैसिकऽ खऽ खाना खाइके टाइम भेल तऽ सबगोटा खाना खेलहुँ आओर परोड़ आलूके सब्जी बनेलहुँ तऽ परोड़ कटलहुँ परोड़ अलगे काटि देलहुँ आलू अलगे काटि देलहुँ काटिके फेर ओहिमे मसल्ला सबके सबके धनिआ पत्ता टमाटर ईसब मसल्लासब धऽ कऽ ओसब धेलहुँ बाटीमे फेर ओकरा फेर सब्जीके चढ़ेलहुँ ओकरा परोड़ भुजिके निकालि देलहुँ तब आलूके फेर भुजलहुँ आलूके भुजिके तखन मसल्लासब भुजिके तब फेर पानि आधा लीटर ओहिमे डालिकऽ आओर परोड़के आलूके सिझा देलहुँ बढ़िआँसँ जौ मिल भऽ गेल सब्जी तब उतारलहुँ तखन पूरा परिवारसँ पुछलहुँ कि सब आबऽ बनि गेलै खाना खेबै तब टइम भेल तऽ सबगोटा मिलिकऽ खाना खेलहुँ आओर घरमे रोटी भेलै जकरा रोटी नीक लगलै तऽ रोटी खेतै तऽ ओ फेर आटा सनलहुँ आटाके अथी तावा धिपेलहुँ रोटी बनेलहुँ रोटी बनाकऽ सब आदमीके लेल देखलहुँ कतेक रोटीमे हेतै ओ अन्दाज केलहुँ फेर ओतेक हिसाबसँ रोटी बनेलहुँ नहि बेसी होबऽ चाही नहि कम होबऽ चाही ओहि हिसाबसँ रोटी बनेलहुँ पूरा परिवारमे केओ चारिगो खेलक केओ पाँचगो खेलक केओ दुइगो खेलक ओहि हिसाबसँ जे जे छओ सात आदमी छी तऽ ओहि हिसाबसँ रोटी बनेलहुँ ओहि हिसाबसँ सब आदमी खाना पीना मिलिकऽ सब आदमी मिलिकऽ खाना खेलहुँ